हा जॾहिं गणपति जो त्योहार हुओ तॾहिं मां हिकिड़ी गणपति जी मूर्ति ठाही हुई मीण सां उहा जाम सुठी हुई ऐं उन जो अनुभव मूंखे जाम सुठो लॻो की मां जीवन में पहिरों दफ़ो माउ जो ॿुधी करे जॾहिं मूंखे रज़ा मिली हुई त मां उन रज़ाउनि जे ॾींहं जो सदुपयोग करे हिकिड़ी मूर्ति ठाही त उन सां मूंखे जाम सुठो लॻियो